शिक्षित होना जीवन में कैसे मदद करता है वो इस प्रकार से मदद करता है कि जब आप कोई बस स्टैंड पर जाते हैं तो यदि आपको जहाँ जाना है तो आप वहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं और पढ़ कर के उस बस का देख लेते है कि ये बस कहाँ जा रही है वो थोड़ा सा पूछ लेते हैं लोगों से कि भई ये बस कहाँ जा रही है और आप जब पढ़ लेते हैं तो आपको मालूम हो जाता है आप कंफर्म हो जाते हैं कि भई ये बस फलाना जगह जा रही है और मुझे भी इस जगह पे जाना है तो यहाँ पर शिक्षित लोगों को जीवन में इस प्रकार से मदद मिलती है और अशिक्षित लोगों के जीवन में ये क्या कमी रह जाती है वो इस प्रकार से कमी रह जाती है कि वो उनको क्या धोखाधड़ी हो जाती है वो लोग बेवक़ूफ़ बना देते हैं क्योंकि वो शिक्षित नहीं हैं वो जाते हैं बस स्टैंड पर बस स्टैंड में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भई हमने तो लाल रंग की बस देखा है कि लाल रंग की बस जाती हैं लगभग ये दोपहर के टाइम पे लाल बस तो आज आई नहीं और लोगों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि भईया कौन सी बस पे जाना है तुमको तो बोलते हैं हमको तो लाल बस में जाना है तो बोलते हैं तुमको जाना कहाँ था तो बोल रहे हमको फलानी जगह जाना है अरे भईया वो बस तो अब जो है वो नीले रंग की ही आती है आप लोग को तो वो बस तो आ कर के चली भी गई उसका तो समय भी चेंज हो गया तो इस प्रकार से क्या होता है कि लोगों को यहाँ पर शिक्षित होना बहुत जरुरी है थोड़ा बहुत पढ़ना बहुत जरुरी है नई तो मालूम कहाँ से पड़ेगा की कौन सी बस कब जा रही है सिर्फ कलर के अनुसार देखने से तो दिक्कत हो जाती है ऐसा